नाखौथ' दा जोङो जानो साबसिन मोनो होनबा बिदिनो ना बामि आरो खुसिया आरो बिदिनो रौ बेफोरखौ मोजांसिन मोनो आरो जों दा जानो जानायाव थेस मोनसिनो आरो बिदिनो आरो ओरै बोथिया ना बोथियाफ्राथ' गारनांलाबो खि गारनांलाबो मानांलाबो संनायफ्रावबो राननायफ्रावबो एरसिनो बेबायदि आरखि जों गोथाव मोनो ना खुसिमा देहानि थाखाय जानांगौ जासिन नांगौबा जों दा ना बेदर जाग्राफोरनि बिथोराव जोङो खुसिया आरो सिंगि मागुर ना बामि इसोरखौ मानि देहाफोरनि थाखाय साबसिन मोनो आरखि दा जानो ओमफ्रायथ' माखासेफ्रा बिदिनोसै ना माथ्र'यैनो गोथावजोब बेबो नङा बिदिनो बिमा दै ना दै गिदिरनि नाफ्रा गोथाव जायो आरो दा बिमा दैनि नायासो बिराद गोथाव बेफोरखौबो मोजां मोनो आरो जों जानो दा गोथाव जायो आरो ओंख्रिफ्राव संबा रन्दै ओंखार लाइनाय गोथाव जायो आरो दाथ' जोङो बे गोथाव जानाया जों साबसिन जोंनि देहा मानि थै जेराव मानसिनाव थै खमबा माखौ जानांगौ होमबा सिंगि मागुर आरो खुसिया बेखौ जों जायो आरो दा दाद मोजां मोनजायो देहाखौबो थागर मोनो बेबायदि आरखि मोजांखा नायाबो बेसोरो